मां जींस वरिती आहे ऐं दुकान तां ऐं शइ तमामु सुठी निकिती आहे ऐं कंहिं प्रकार काई दिक़त कोन्हे शइ में ऐं कपिड़ो बि सुठो आहे मैटियल हिकदमि सही आहे की प्रकार जी कोई परेशानी कोन्हे